औ नांदों औ औ नोंथाङा सोरमोनबा अह आदसा दे बुं

दासान्दिथ' बे बिजाबा गैथ'वा अरदार खालामब्ला मोनगोन आरो ओरैनोथ' अरदार खालामोब्ला ब्रै बा द' साना नांगोन आरो औ औ औ मोनगोन मोनगोन दा जोङो अरदार खालामनोसै नोंथांनो गांबोसे नांगौ बेखौ खोन्थाबानो जाबाय औ जागोन दे उम औ अह जों बिजाबखौ अरदार खालामनानै जुदि मोनफैयो मोनफैयोब्लाथाय जोङो बिजाबनि बेसेनखौ नोंथांनो फोरमाय हरनाय जासिगोन दे ओह बेखौथ' मोनगोन ओह मोन्नाया जोंनि बे लाइब्रेरि स्टकआव थानाय बे स्टकआव थानाय मा मा बिजाब दङ बेखौ जों दा नायनानै नोंथांनो दसे उनाव फोरमाइहरब्लाबो जागोनदां ना

आह औ औ सल'मा बिजाबफोराथ' जोंनि गलायाव दंखायो माखासे बेनिफ्रायनो अह उम फस्थलजों जों हायाब्लाबो नोंथांनि फरायसालियाव मोनहै होथारनांगौ जुदि जोङो लाइन बासफोरजोंबो हरफानो हागोन दे

औ औ उम उम औ जागोन दे नोंथाङा नोंथांनि जे दैथाइ हरनांगौ एद्रेस बे एद्रेसखौ हवादसाबाव मोजाङै लिरनानै हरबानो जागोन दे बे एद्रेसावनो जोङो हरनाय जानसै औ औ औ दे औ दे जागोन दे जागोन दे